कोविड उन्नीस महामारी खां पोइ राजस्थान में शिक्षा जे क्षेत्र में कुझु कमी आई जंहिं जूं चुनौतियूं ऐं ॾाढियूं ॿारनि खे फेस करिणी पयूं छाकाणि त हुननि जा माउ पीउ गुज़ारे विया इन करे उन्हनि जी फीस सर राज्य सरकार माफ़ु कई ऐं उन्हनि खे शिक्षा जी व्यवस्था स्कूलनि में थी वई कोविड नाइंटीन जे दौरान जॾहिं स्कूल बंदि थी विया तॾहिं जेको अवसर पैदा थियो उहो हो ऑनलाइन शिक्षा जो ऑनलाइन शिक्षा जे माध्यम सां सभिनी ॿारनि खे इंटरनेट जे माध्यम सां घर वेठे शिक्षा ॼण जी नीवं चढ़ी इन जे माध्यम सां सभिनी पंहिंजे किलासनि जा जेके बि विषय हुआ उन्हनि जो चेप्टर वाइस पंहिंजी किलास जा चैप्टर पढ़ी करे पंहिंजा ऑनलाइन वीडियो ठाहिया ऐं ॿारनि ताईं पहुचाया ऐं ॿारनि खे शिक्षा जो जेको अवसर ख़तमु थी वियो हो उहो उहो उपलब्ध करायो ऐं ॿार घर वेठे ऑनलाइन शिक्षा वठी करे स्कूल बंदि थियण खां पोइ बि सुठी तरहि सां एग्ज़ाम ॾई सघनि था हालांकि राजस्थान में प्रौद्योगिकी जी कमी आहे इन करे ॿारनि ताईं ऑनलाइन शिक्षा पहुचाइणु ॾाढी मुश्किल हुई पर राज्य सरकार जे प्रयासनि सां सभिनी ॿारनि खे टेबलेट ॾई करे फोन ॾई करे इहा शिक्षा जी मुनीअ खे अॻियां वधाए वियो जेके ॿारनि खे ॿुधण में कठिनाई आहे उन्हनि ॿारनि खे कन जी मशीन ॾई करे व्यवहारिक कठिनाई दूरि कयूं हुयूं ताकि उहे बि पंहिंजी शिक्षा पूरी करे सघनि